में रसोई आस्तै दाली पाने आस्तै डब्बे मंगाए दे हे ते ओह् डब्बे बडे़ शैल हे ते ओह्दा रंग बी बड़ा शैल हा ते ओह्दे उप्पर रंग बरंगे फुल्ल बने दे हे